हर तरहसँ आदमी जानवर पालै हइ जइसे गाइ भी पालै हइ अच्छा लगै हइ तऽ गाइ भी पालै हइ कतेकके नहि लगै हइ तऽ भैँस भी पालै हइ आओर भैँस नहि तऽ कतना बकरी भी पालै हइ कतेक नहि तऽ मुरगा भी पालि सकै हइ कतेक होइ हइ तऽ बकरा भी पालि सकै हइ आओर सबसे तऽ नीक होइ हइ गाइके दूध भैँसीके दूध तऽ बतरा होइ हइ गाइके दूध तऽ बहुत सबचीजपर दूध थिरै बढ़िआँ होइ हइ पूजा पाठमे आओर गाइके दूध सब पूजा पाठमे गाइके दूध अथी रहै छै जइसे दूध हो गेलै घी हो गेलै दही हो गेलै गाइके सबचीजमे हो जाइ हइ दूध घी दही ईसब हो जाइ हइ शुद्ध मानै हइ ओ आओर गाइके दूध बतरो नहि करै छै भैँसीके जे जे जे दूध खएला से कहलक आदमीके घाव घोसि भरि जाइ आओर गाइके दूध से किछु नहि होइ छै सबचीज ठीक रहै छै बच्चोके फैदा होइ हइ आओर अथिओ ठीक रहै छै आओर गाइ पालै से नीको होइ छै